خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو مارشل آرٹس جیسی جسمانی اور ذہنی مشق کو اپنی مصروف زندگی میں شامل کرنا چاہتے ہیں زندگی کے دیگر کاموں اور ذمہ داریوں کے ساتھ مارشل آرٹ کی ٹرینگ کو متوازن کرنے کے لیے کچھ عملی طریقے یہ ہو سکتے ہیں وقت کی منصوبہ بندی ہفتہ وار شیڈیول بنانا جس میں مخصوص دنوں اور اوقات کو ٹریننگ کے لیے مختص کیا جائے تاکہ باقی کام متاثر نہ ہوں ترجیحات کا تعئین یہ سمجھنا کہ کون سے کام زیادہ اہم ہے اور کن کاموں کو موخع کیا جا سکتا ہے تاکہ ٹرینگ کا وقت نکالا جا سکے کوالٹی پر فوکس ہر